मैं जो गायन के प्रति जो बच्चे रुचि लेते हैं उनको सुबह सुबह उठके रियाज़ करना चहिये और अच्छे टीचर से उनको सीखना चाहिए और दिन में लगभग उनको तीन बार रियाज़ करना चहिये और सुबह में तो काफी ज़्यादा रियाज़ करना उनके लिए फायदेमंद होगा और जो अभी जो हमारे बिहार सरकार जो है वो गायन के मामले में बच्चों के लिए जो टीचर की वैकेन्सी जो निकल रही है वो वो उसमें पार्टिसिपेट करें और एक्ज़ाम देके वो जॉब भी कर सकते हैं गायन के मामले में जो इस्टूडेंट हैं वो किसी अच्छे गुरु या टीचर से संगीत सीखें और उसे सीखने में जो समय लगे और जो टीचर से जो संगीत सीखा जाता है संगीत से पढ़ाई भी की जाती है इससे भी बीएड वगैरह किया जाता है और इसमें भी हम लोगों का जो भविष्य है वो काफी अच्छा है मेरा मानना है कि संगीत के मामले में जो इस्टूडेंट हैं वो काफी अच्छे से अपने आप को सक्रिय बनायेँ और सुबह उठ के इस से रियाज़ करें तो उनका जो गायन में जो उनका जो निखार है वो अपने आप ही आ जायेगा और वो काफी अच्छा गाना गाने लगेंगे और इससे है कि वो अकेले में भी गुनगुनाते रहें और हारमोनियम से वो अपना डेली सुबह में चार बजे उठ के रियाज़ करें कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को संगीत के मामले में काफी सपोर्ट करते हैं उनको संगीत सिखाने के लिए अच्छे टीचर अच्छे गुरु खोज के देते हैं जिनसे है कि वो अच्छी पढ़ाई करें और संगीत से जो जब तक हम बच्चे जो संगीत के मामले में बच्चे रियाज़ नहीं करेंगे तो इससे वो नहीं सीख पायेंगे सिर्फ गाना ही नहीं होता है इसमें रियाज़ भी करना काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संगीत जितना प्रयास कीजीयेगा उतना ही ये आपका निखरेगा और जागरण और कीर्तन भजन और यहाँ तक की किसी भी आर्केस्ट्रा में भी आप जाइएगा वहाँ पे भी म्यूज़िक को ही लोग मानते हैं अगर आपकी आवाज अच्छी होगी तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे जब आपको सुनना पसंद करेंगे तो आप ऑटोमैटिक जो है वो चर्चे में आइयेगा और जो आपका ये संगीत में जो आपका प्रतिभा है वो खुद ब खुद निखरेगा और गाना गाना कोई गलत नहीं है ये हम अच्छे गुरु से शिक्षा ले सकते हैं और मैं कुछ माँ बाप को बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को गायन के प्रति उनका हौसला बढ़ाएं और उनको गाने के लिए काफी उत्साहित करें और इसमें भी अभी के टाइम में बिहार में टीचर की जॉब बहुत ज़्यादा है जिससे बच्चे हर स्टेट टी टी सी निकाल के बी पी एस सी निकाल के म्यूज़िक से ही वो टीचर बन रहे हैं